हेलो ओतेक लोक अबितै नहि छथि हेलो जी देखलियै रहए अहाँ जमीन आओर मकान आओर मकान आओर अहाँकेँ पसन्द पड़ल जमीनके लोकेशन आओर तऽ ओकर की केना जे छै से मतलब छै जे ई देखलियैए जमीनके कागज दऽ ए देने छलहुँ जमीन अहाँ अपन चेक करबा लिअ कागज तागजकेँ सन्तुष्ट भऽ जाउ ओहि लेल ताकि जमीन ने सौदा ने लै छियै एगो अचल सम्पत्ति छै अहाँ सन्तुष्ट रहबै तब ज्यादा नीक रहतै सम्पत्ति भेलै तऽ ओ पेपर आओर जे भेजलहुँ हेँ ओ देखि कऽ देखबा लिअ कहीँसँ कोनो दिक्कत अहाँकेँ नहि बुझाय तब हमसभ अपन आगूके सौदापर अपन जे छै से बात करबै ताकि सौदा लै सँ पहिने जब अहाँ सन्तुष्ट भऽ जेबै अहाँकेँ अपन मानि लियौ कागज दऽ देलहुँ अगल बगलके जान पहचानके लोकसँ ओ कागजो देखबा लेबै ताकि ओहोसभ बगलके लोक देखि कऽ कहि सकैत छथि ने जे हँ ऑन पेपर सभकिछु ठीक छै तब जे छै से सौदा करू कि एगो धन दऽ कऽ धन लेबै तऽ अहूँके सन्तुष्टि मिलैके चाही तऽ ठीके छै ओहि मोताबिक अहाँ पेपर भेज देलहुँ हेँ अहाँ देखबा लिअ अपना वकीलसँ मोहरिरसँ अगर कहथिन जे कागजसभ सभकिछु ठीक ठाक छै तऽ फेर ओहिके मोताबिक जे आगूके बात वगैरह हेतै फेर ठीक छै तऽ ओहिके मुताबिक अहाँ देखबाके हमरा बात कहू जे जेना हेतै ओहिमे आओर फेर जे हेतै से आगू रेट तेट आओरमे मने जे हेतै कम बेसी आओर जे कहबै अगर बुझेतै एन्नऽ ओन्नऽ तऽ आगुओके बात हेतै अहाँ हमरा कहिआ ओ देखबाके कहबै ठीक छै ओ तऽ अहाँ जे छै से चेक करा कऽ अहाँ हमरा बाजब ताकि अहाँ सन्तुष्ट भऽ जेबै एहिके बाद रेट तेटके बात भऽ जेतै आ रेट आओरमे अगर एन्नऽ ओन्नऽ हेतै तऽ जेसभ छियै जे आदमी अपन मानि लियौ ओ खासके बेचबै तऽ ओ बार्गेनिंग आओर भऽ जेतै हिआँ अहाँकेँ रेट बताए देने छलहुँ हम सभकिछु आ इहो एगो कहि दैत छी जे खास आदमी छियै आ अपने आदमीके मानि लियौ बातपर अहाँ हमरा लग एलियैए तऽ नहि अहाँकेँ हम सौदा गड़बड़ कीन देब आ नहि अहाँकेँ हम दाम ज्यादे लेब तऽ अहाँ एकबेर देख लिअ सन्तुष्ट भऽ लिअ तब अहाँकेँ हम साइटके विजिट करवा देब आ अहाँ जब देख आओर लेबै पसन्द आबि भऽ जेतै तऽ एहिके बाद आगूके बातके लिए हमसभ बैठबै तऽ जेना जे अहाँ कहबै आगूके काम अपन होइत रहतै ठीक छै ने तऽ अहाँ हमरा कहू विहान भेने बात चीत कऽ के सभसँ ठीक